जोंनाथ' गोदो बिदि जि दानाया जोंनि स्कुलाव बिदिनो मास्टारफोरनो हैनांगौमोनना रुमाल फिसा फिसा रुमाल फिसा फिसा सुनानै होनांगौमोन जोङो गोदोनिया ओरैनो एसेबाबो फिसाबाबो हैनांगौमोन मास्टारफोरनो नै दा दानि बोथोरनिआथ' आलदा आलदा बेलेग बेलेग नालाय जोंना मास्टारफोरनो सुनानै हैनांगौमोन आरो गोदोहाय दाथ' बेलेग जाबायना दानि बोथोरनिया आलदा आलदा जोंनाथ' मास्टारफोरनो सुनानै हैनांगौमौन रुमाल

आरो आङो एसेल' फरायदोंना फाइभसिमल' फरायदों गैया आङो जेबो बाराखौनो सिनायनो हाया गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो स्कुल हाबहोयामोन ना जोंखौ गोदोनि मानसिफ्रा इस्कुलखौनो इस्कुल थांबाथाय रायोमोन बिमा बिफाया बिदिमोन आरो ओंखायानो दा जोङो इस्कुलखौ फरायफुंनो हायाखै हाबनोनो मोनाखै जोङो रायोमोन बिमा बिफाया इस्कुलाव थांबा बिदिनो बिगैफोर मेरला दंमोनना बेखौ लानांगौ जायोमोन ओंखायनो जोङो लेखाखौ रोंनाय जायाखै आरो